हाँ मेरे भाई बहन हैं और मैं उनकी तरह मृदुभाषी पढ़ाई में और सामजिक कार्यों में और भक्ति भाव पूजा पाठ में उन्हीं की तरह हूँ किंतु मैं अपने भाई बहनों से एक चीज में अलग हूँ क्योंकि वे खेल कूद के प्रति सजग नहीं हैं मैं शारीरिक व्यायाम खेलना कूदना और सुबह जल्दी उठना इन बातों पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मैं ईश्वर शरीर की ओर ज्यादा ध्यान देता हूँ मेरे बहन भाई इस मामलों में आगे नहीं हैं